ऐलोवेरा बड़ा जूस शैल होंदा ऐ होर एह् साढ़ी पाचम शक्ति बी ठीक करदा होर शुगर आह्ले जां कोई बमारी आह्ले इ'नें पीना चाहिदा होर बड़ा अच्छा ज़ूस ऐ अस बी पीन्ने इस्सी होर एह् पाचम शक्ति ताहीं ठीक ऐ एह् ज़ूस होर तंदरुस्त रखदा साढ़े शरीर गी